हय हांव डॉक्टर उलयतां तूं कोण उलयता केन्नाची डेट कितें तुका एपॉयणमण जाव सॅवँटीन कितें जालां तर तुका आ हा हा कितें खाल्लें तर आ हा हा हा हा आ जाल्या तूं आमची हिंग येवपा शकता क्लिनिका हय हय हय सत्र तारकेर एपॉयणमॅण दिता तुका टॅन थटी बी यो तॅन थटी अशें फस स्टाटींग आमचें चेकींग करपा त्री हंड्रेड घेता आमी आनी मॅडिकल बी सगळें म्हळ्या वन ठावजण जातले आनी बरें आसा फॅसिलिटीज बी सगळी बरें आसा तुका सगळें सारकें ट्रिटमॅण करून दितले आमी हय अ

हय हय हय सगळें मेळटा आमचे कडेन मॅडिसीन बी मेळटा तुका हय ओ सॅवँटीन धा साडे धा सुमार यो तूं हय हय हय आ फूल णायन थटी ओपन जाता आमचें क्लोज जाता सारकी साडे पांचां क्लोज जाता खंयच्याय हितुतले भितर खिंच्याय टायमिंगां भितर येवपा शकता तूं फायव्ह थटी साडे पांचां आ हा इवनींग टायमींग कितलो सारको आ हा ओके ओके जाल्यार हांव सांगता तेका मागे कोण आसा पळय तेका सांगता फायव्ह थट् त्री थटी आ बरें तर आ